इससे घर की गंदगी निकल जाती है और घर की नकारात्मक उर्जाएँ बाहर निकल जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा जो है घर के अंदर प्रवेश करती है इस प्रकार से घर के जो है कीट मच्छर सभी खत्म हो जाते हैं और घर में जो है स्वच घर स्वच्छ हो जाता है और उसके बाद जो है घर में घी के दीपक जलाए जाते हैं दीपावली पर घर घर दिए जलाए जाते हैं और दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की और राम जी की पूजा की जाती है इस दिन जो है घर को दीप से सजाया जाता है जिसमें जो है दियली खरीदते हैं और जो है तेल खरीदते हैं तेल घी दीया नारियल सुपाड़ी और चुनरी वगैरह खरीद कर लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है लड्डू का भोग लगाया जाता है उसके बाद जो है शाम को पड़ाके जलाए जाते हैं फ़ोड़े जाते हैं और सभी लोग लाई हाथी घोड़ा वगैरह जो चढ़ाते हैं चढ़ाने के बाद वही खाते हैं और इस प्रकार से जो है दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है उसके बाद जो है दीपावली के बाद मुख्य त्यौहार आता है दशहरा आता है दशहरा पर जो है सत असत्य पर जो है सत्य की विजय हुई थी राम जी जो है रावण का वध किए थे इसी के उपलक्ष में दशहरा मनाया जाता है दशहरा पर लोग जो है रावण को का पुतला बनाते हैं रावण कुंभकरण मेघनाद का पुतला बनाकर उसको जलाते हैं